जय झूलेलाल साईं हा मूंखे इंक्वायरी करणी हुई थोरी पहिरीं जनवरी नओं साल आहे त असांजो प्लान आहे सारंगपुर दादा जो दर्शन करे अचूं हा त असांखे गाॾी खपे तव्हां वटि अवेलेबल आहे हा कैब्स हा हा हुनजे लाइ मूंखे इंक्वायरी करणी हुई उनजो मूंखे रेट बि ॿुधाइजो ऐं भई किलोमीटर जे हिसाब सां वठंदा आहियो के भई तव्हां इएं ई वठंदा आहियो भई घणा माण्हू आहियूं हा असां सत माण्हू आहियूं सत उनजे हिसाब सां मूंखे इंक्वायरी करणी आहे ए सी आहे नॉन ए सी आहे मूंखे उहो सभु डिटेल तव्हां मूंखे सैंड कजो मुंहिंजो इहे वट्सअप नंबर अथव